हानथा मेलानि सुबिदा आरो दावबायनायनि खाबुखौ मोननाया जोबोर मोजां जाबाय दानि जुगाव दानि जुगाव हानथा मेलानि थाखाय जोबोर मोजां जेब्लाबो कस्त' गैला जेरावखि थाङा जेराव थाङा माने जेरावबो थांनो हाबाय सुबिदा गारि मथर बाइक स्कुटि साइकेल मथर गासैबो दंसै ट्रेन जेरावखि थाङा गोजान गोजान थांनो हाबाय दसेनो सहैनायनि गोजान जायगायावबो थांनो हाबाय एर'प्लेन जों थांनो हाबाय थाब थाब सहैनाय जायो सुबिदायानो जोबोर मोजां जाबाय बे जिउवाव जोंनि मानसिफोरनि थाखाय मानोना जों थाब थाब खामानिखौ मावनो थांनानै थाब थाब फैफिननो हाबाय गारि मथर गाखोनानै जेरावखि गोजानाव जायामानो खाथिबाबो गोजानबाबो सिनथा गैला गारि मथर थानायाव दानि जुगाव जेरावखि थाङामानो सफैयो न'आवनो जेरावखि थाङामानो मोजां मोजां जायगा बेरायहैनो हायो फरेन थरेनबो थांनो हायो एर'फ्लेनजोंनो सिनथा गैला मानोना दानि जुगनि बिगियानिफोरानो मोजां मोजां खालाम जोबखाबाय एर'फ्लेन मथर बायदि बायदिखौ जोंनि थांनाय थांना थानायनि थाखाय जोबोर मोजां जाबाय राहा मोनबाय सिनथा जानांगौ खोथा गैला खामानि फारसे गोजानथार होननानै जों थानोबो नांला थानोबो हाया जासे थांनो हायो जों गोसो जानानै मावहैनोबो हाबाय गोजानबाबो गारि मथर जोंनो दानि जुगाव हिनजाव हौवा गारि सालायनो हाजोबखाबाय सुबिदायानो सुबिदा जोबोद मोजां बुंनो थाङोबा आगोलनि सिगांनि गैयै गारि मथर गोयैलाय जेबो राहा गैयामोन खामानिखौनो मावनो हायामोन गोजान गोजान थांनो हायामोन थांनानैबो फैफिननो हायामोन ओरैबादि जाल्लामोन मानोना बै समाव एर'फ्लेनबो गैया ट्रेनाबो खम बिदि जायोमोन बासफ्राबो खम हान्थिनोबो जारला थांनानै फैनोबो जारला जेरावबो बेनिखायनो सिगांनिया हान्थामेला एकदम दिगदारथारमोन आरो बेनिखायनो सुबिदा गैयैखौनो होनजायो आगोलनि दिनखौ जिउ खांलांनो खस्थ'मोन आगोलनि समाव बेनिखाइनो जोबोद जाल्ला जायोमोन दाथ' नख'र नख'र दंजोबसै गारि मथर गोदोनि दिनावथ' गैयामोन बेबायदि सुबिदा दानि जुगनिखौ नायोब्ला गोदोनिखौ नायोब्ला गोदोनियाथ' खस्थ'आवनो थांबाय दानाथ' मोजाङैनो थांबाय जिउ खांनो थाखाय सुबुंनि जिउआ बेनोसै